گھر کے کام کاج گھر والوں کی ذمہ داریوں اور دیگر عہدوں کے بیچ پڑھائی کے لیے وقت نکالنا چیلنجنگ ہو سکتا ہے لیکن صحیح حکمت عملیوں کے ذریعے آپ اپنے وقت کو بہتر طریقے کے سے منظم کر سکتے ہیں یہاں کچھ مفید حکمت عملیاں ہیں جو آپ کو ان مختلف ذمے داریوں کے ساتھ ساتھ پڑھنے کے لیے وقت نکالنے میں مدد کر سکتی ہیں ٹائم ٹیبل بنائیے اپنے دن کا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں جس میں آپ کے گھر کے کام ذمے داریاں اور پڑھنے کا وقت شامل ہو دن کا آغاز کرتے وقت اہم کاموں کی ترجیحی فہرست بنائیے اور اسی کے مطابق انہیں پورا کرنے کی کوشش کریں چھوٹے وقفوں میں پڑھیں اگر آپ کو طویل مطالعہ کا وقت نہیں مل رہا تو چھوٹے وقفوں میں پڑھنے کی عادت ڈالیں پندرہ سے تیس منٹ کے وقفے میں بھی آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اسی دوران مشکل موضوعات کو حل کریں یا نظرثانی کریں خاندانی تعاون حاصل کریں گھر کے دوسرے افراد کو اپنی پڑھائی کے بارے میں آگاہ کریں تاکہ وہ آپ کی مدد کر سکیں یا اس وقت میں آپ کو ڈسٹپ نہ کریں ذمےداریوں کو بانٹے کی کوشش کریں تاکہ آپ کے پاس مزید وقت ہو چار پڑھنے کے لیے ایک خاص مخصوص جگہ کریں گھر میں ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں آپ کو پڑھائی کے دوران ڈسٹپ نہ کیا جائے اس جگہ پر کوئی اضافی چیزیں نہ رکھیں تاکہ آپ کا دھیان بھٹک نہ سکے روزمرہ کے کاموں کو منظم کریں گھر کے روزمرہ کے کاموں کو بہتر منظم کریں مثلاً کھانا پکانے صفائی اور دیگر کاموں کے لیے ایک شیوڈل بنائیں ایسی ٹیکنالوجی کا استعمال کریں جو کاموں میں تیزی لانے میں مدد کرے جیسے الیکٹرک اپلائنسز صبح یا رات کا وقت استعمال کریں اگر دن میں وقت نکالنا مشکل ہے تو صبح جلدی اٹھ کر یا رات دیر تک جاگ کر پڑھائی کریں ان اوقات میں عموماً شوروغل کم ہوتا ہے جو مطالعے کے لیے موزوں ماحول فراہم کرتا ہے مؤثر مطالعے کی ترکیبیں اپنائیں اہم اور مشکل موضوعات کو پہلے پڑھیں تاکہ ان پر زیادہ توجہ دی جا سکے غیرضروری کاموں کو کم کریں غیرضروری سرگرمیوں جیسے سوزل شوشل میڈیا پر وقت ضائع کرے سے بچیں اس وقت کو پڑھنے کے لیے استعمال کریں جو دیگر سرگرمیوں میں ضائع ہو رہا ہوتا ہے متوازن غذا ورزش اور مناسب نیند کو یقینی بنائیں اچھی صحت آپ کی کارکردگی اور مطالعے کے لیے بہتر توجہ دینے میں مدد کرے گی پڑھائی کو بوجھ کے بجائے ایک دلچسپ اور مفید سرگرمی کے طور پر دیکھیں اگر ممکن ہو تو اپنے بچوں یا گھر کے دیگر افراد کو بھی شامل کریں تاکہ مطالعہ کا ماحول بنایا جا سکے یہ حکمت عملیاں آپ کو اپنے وقت کو بہتر طریقے سے منظم کرنے میں مدد دیں گی تاکہ آپ اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ پڑھنے کے لیے بھی وقت نکال سکیں